आमच्या गोंयच्या जेवणान दोन प्रकार आसा नुस्त्याचें आनी शिवराक जेन्ना नुस्त्याचें जेवण करता तातूंत शीत कडी भाजिल्लें नुस्तें किसमूर अशे तरेचे वेगवेगळे प्रकार आसता तशेंच शिवराकान सुद्दां रांदतना दाळ रोस भाजी खतखतें गोडशें मनगणें अशे साबार तरेचीं जिन्सां आमी रांदतात तातूंत सगळें अशें खुबशे सग जिनसां मदीं म्हजे आवडीचे अशे प्रकार म्हणल्यार सोलकडी कित्याक म्हणल्यार सोलकडी ही करपाक सामकी सोंपी आनी लागताय बरी आनी आरोग्याक सुद्दां तितकीच बरी

जेवण पोयच सोलकडी ही जेवण पचोवपाक आमकां मदत करता सोलकडी हो एक पिवपाचो प्रकार आमी गोंयकारां सगळीं जेवल्या उपरांत नुस्त्याचें जावं वा शिवराक जावं आमकां सगळ्यांक जेवल्या उपरांत सोलकडी लागता आनी सोलकडी पिल्या उपरांत तर धेंकर येता तो सामको धादोस कशें दिसता गोंयकारांक प्रत्येक सणा परबेक सोलकडीची गरज पडटा आनी आतां भायले लोक सुद्दां ह्या सोलकडीचे फॅन जावपाक लागल्यात